हाँ मैंने एक कविता लिखी थी अपनी माँ के लिए लिखी थी और अपने पापा के लिए लिखी थी ये मैंने उनको उनकी एनिवर्सरी पर ये कविता उनके लिए लिखी थी और मेरे पापा मम्मी को वो कविता बहुत ही पसंद आई थी वैसे भी हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी करें उनको बहुत पसंद आता है बट जब मैं अपने भावों को एक कविता के माध्यम से पेश किया था तो मेरे पेरेंट्स की आँखों में उस समय आँसू आ गए थे उनको बहुत ही पसंद आई थी और यही कि अगर आप किसी को कुछ ऐसा देना चाहते हो तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स ही ऐसे ही होते हैं जिन के लिए हमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कविता का माध्यम सब से अच्छा रहता है और मेरी कविता जो थी वो उनके लालन पोषण उनके प्यार को ले कर थी तो वो बहुत ही अच्छी थी वो बहुत ही भावुक हो गए थे उसे समय पर और मेरी कविता को मेरे उनको एक पेपर पर भी लिख कर दिया था जिस का उन्होंने फ्रेम बनवा के रखा हुआ है और वो जब भी उनको मेरी ऐसा लगता है ना तो वह घूमते फिरते से पढ़ते हैं मेरी कविता को कि हाँ मेरी बेटी ने अपने जो भावों को कितने सुंदर शब्दों के माध्यम से पेश किया तो मेरे पेरेंट्स को वो कविता बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी